میرا نگیٹیو میں گیس تھا اور گیس کا ریویو نگیٹو پوائنٹ بتانا ہے تو اِس کا نگیٹو پوائنٹ تو یہی ہے کہ لوگ موسٹلی زیادہ گیس ہی میں پکاتے ہیں اور گیس تو کبھی لِیک ہو جاتا ہے تو خطرناک ہو جاتا ہے جیسے میرے گھر میں میرے بھائی کا ہُوا تھا باورچی خانے میں آگ لگ گئی پوری تو آگ لگنے سے نقصان تو اچھا خاصہ ہُوا اور اُس میں میری بھاوج ہیں وہ گر گئی تھیں بھاگتے ہوئے تو کم سے کم وہ بھی اِن کا بھی ہفتہ بھر لگا دوا جو ہے دوا علاج میں تو یہی گیس کا گیس گیس کے نگیٹوٹی تو ہے لیکن پازیٹو بھی رسپانس ہے اُس کا لیکن نگیٹو یہی ہے کہ ڈینجر ہوتا ہے کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے اُس میں اِس لیے احتیاط سے ہی آدمی اُس کا استعمال کرتا ہے